अह फंबाय मा खबर अह न'आव माने चकआव दं आं ओह दे हामलायनाय थाबायदे आंनिफ्रायबो ओरैनो मा आह आटसा आटसा दे मोजां गोदान बोसोरनिबो आंनिबो फिन हामलायनाय हरफिन्नाय जाबाय दे मोनानि थाखायथ' दा माने गोदान बोसोरावथ' बेनोसै दा नै दिनै बयलार लाबोदों बेजोंनो दांनांसिगोनलायो हिन्जावाबो गुवाहाटी हिन्जावाबो गुवाहाटीयावसो कामाख्या नायनो थांदों दा हारसिंसो संना जानांसिगोन आंबो उफाय गैया ओजोंहाय फारसेथिं

है अरजाया जोंना ओनसोलाव दा अह बुंलाय अह दे बुं बुं बुं फबाय बुं अह आटसा आटसा मोजां बाथ्रा जायखिया बेथ' एरै बेथ' एमान एमान साननो लागा गैया फंबाय गोजोन गोदान बोसोराव खिन्थु एसे लामा सामाया उसुबिदा आरो आजिखालि बुहुत माने ओजोंहाय निफ्रायबो बिराथ आयेन खालामबाय दंना बेखायनो एसे जानाय लोंनाय माने जानला मोनलायैबो गारिखौबो लांनो हाया सालायनो हाया थांनो हायै बायदि जाना दं बेखायनो दा नोंथांमोना गोदान बोसोराव बिदि टारगेट लादोंबा उफाय गैया थांनो हागोन बाराबो नाङा नाङा दे भाराया अह फा अह जागोनदे आह जायगायाथ' मोनसे बिराथ हाजो माने दाउ जुनार बिदिनो मानि अनेख माने हाबा आरो नायनो अनेख मानसि फैयो जोंनि बेथ' बुहुत मुंदांखा ओनसोल नेसनेल माबा बायदि नालाय बे मोनसे गासै ओनसोलनि फरेनारफोराबो बेयाव जमा जायो दा जोंनि इन्डियानि माबायाथ' बेलेगानो अह दा जायखिजाया नोंथाङा गासै फेमिलियानो थांगोन नामा अह होमब्ला माह ओरैनो टारगेटखौ माला लागोन टारिगफोरखौ आटसा आटसा होमबाथ' दे थिगानो दिनैथ' आट थारिग जाबायना दे जागोन